पूजाके बारेमे हम कहि दै छी जे सबसँ पहिले आदमी बिना नहेले पूजा करै छै जाहिके कारणसँ सभगोटाके भगवानसँ प्रार्थना करैत अछि आओर अपन अपन माँगैत अपन अपन वरदान माँगैत अछि भगवानसँ जाहिके कारणसँ भगवान जे सभके फल दैत अछि आओर जे छै सभ हुनकासँ आदर बेवहार करैत अछि आओर हमेशा भगवानके नाम लैत रहैत अछि